हेल्ल' आदा आङो दतमानिफ्राय क'क्राझारसिम थांनो थाखाय नोंसोरनि एजेन्सियाव कार बुकिं खालामदोंमोन दा बे कार बुकिङा थामजि मिनिटनि बारा जाबाय होनबाबो सफैयासै दा नोंसोर अननानै आंनि बुकिंखौ केनसेल खालामदो आङो गोदान गारि लाबाय